हलो

हरि ओम साईं हरि ओम साईं तव्हांजी पढ़ाई घणी कयुल आहे हुनजे मथां सॼो डिपेंड करे थो त तव्हां ॿुधाईंदा घणा पढ़ियल आहियो तव्हां

त तव्हां कहिड़े में इंट्रेस्टेड आहियो या अकाउंट में वेंदा या पोइ इलेक्ट्रिक में बि आहे मूं वटि अकाउंट जी त जाम ई पोस्टूं ख़ाली आहिनि अहिड़ो कुझु काने मिली वेंदुव छा असांजो कमु ई इहो आहे त तव्हांजो अनुभव घणो आहे हिन फ़ील्ड जो त पोइ हुन हिसाब सां

त तव्हां हिन में घणी नौकिरियूं कयूं आहिनि अच्छा हुन में पघारु शिफ़्ट त सभिनी में हलंदी हुन में त को हू नाहे शिफ़्ट में त तव्हांखे अॻियां बि वञिणो ई पवंदो

पोइ तव्हांखे इंडस्ट्री में न मिली सघंदी ऐं तव्हांखे दुकान में अहिड़ो कराए ॾियूं जंहिं में तव्हांखे सहूलियत थिए शाम जो दुकानूं सभेई बंदि थी वेंदियूं आहिनि अठे नवे बजे या सते बजे त तव्हां हुन में करे सघो था तव्हांखे पधारु घणी खपंदी त मां हुन हिसाब सां ॾिसां तव्हांखे छा त हर दुकान जी ऐं उन्हनि पघार जी जो अलॻि अलॻि हूंदो आहे इंडस्ट्री में त ठीकु आहे वरी बि सुठी हूंदी आहे पर तव्हां चयो तथा फ़ैमिली प्रोब्लम आहे शिफ़्ट न करे सघंदुमि त पोइ मूंखे अहिड़े हिसाब सां ॻोल्हणी पवंदी हा त साईं शिफ़्ट जो मतलबु इअं हूंदो आहे न की भई जल्दी टाइम हूंदो आहे सते खां टे टे खां यारहां यारहां खां टे यारहें खां सत सुबुह जो पर उहा नथा चयो त तव्हां पंहिंजी पघारु ॿुधायो घणी खपंदुव त मां हुन हिसाब सां अच्छा ऐं हाणे नईं खपे त हुन लाइ मतलबु पंजीह टीह जे आसिपासि तव्हांखे अगरि मिली वेंदी त तव्हां जॉब चेंज कंदा ख़ाली नौकिरी सुबुह जी खपेव हा त ठीकु आहे तव्हां मूंखे पंहिंजो बायोडेटा मुंहिंजे हिन नम्बर ते फ़ॉर्वर्ड करे छॾिजो त तव्हांजे लाइ नौकिरी चारि पंज ॾींहनि में मां करे वठंदमि हान

हा बिल्कुलु बुल्कुलु करे छॾंदुमि ठीकु आहे जय झूलेलाल